समस्तीपुर जिलामे गड़ी उड़ी टुटल है ट्रेनके ब्यवस्था तनी है तनी दूरमे है लगमे नहि है तनी गड़ी से जाइके पड़ै है समस्तीपुर तऽ हीयाँ ट्रेनके ब्यवस्था है ऑटो से गेल रोडमे है हवाइ जहाज है तनी दूरमे है पनिऑं जहाज इधर नहि इधर रोडमे है समस्तीपुर जिलामे ओ ट्रेनके ब्यवस्था है लेकिन है लेकिन दूरमे गड़ी उडी चलेमे तनी दिक्कत होइत रहै है दिक्कत भेल तऽ ओ ट्रेनमे गेल तऽ ट्रेनमे तनी दूर है अपना घर नजदीकमे नहि है इधर पनिऑं जहाज आरके दिक्कत है आ ओ पटेल मैदानमे जहाज गिड़े है ओ तनी जादा दूर है आ ट्रेनो से अगर जाइके है तऽ तनी कोनो सड़क टूटल है तऽ ओहिमे जाइमे तनी टाइम लागै है तनी जाइके पड़ै है आहाँ अपना हीयाँ से तनी नजदीक है समस्तीपुर जिला तहाँ जाइके पड़े है तऽ दूर है जाइके तनी है ट्रेनके ब्यवस्था है लेकिन तनी दूरमे समस्तीपुर जिलामे तऽ गड़ी से अपना दस रुपैआ बीस रुपैआ लगल तऽ फेर गेल समस्तीपुर तऽ हुआँ तनी दूर है जाइमे दूर जाइमे तऽ हुआँ तऽ तनी टाइम लागबे करतै आ पटेल मैदानमे जहाज गिड़ै है तऽ हुआँ तनी दूर है जहाज लग जाइमे दूर अपना बहुत दिक्कत के बात हो जाइ है जाइमे हुआँ अयमे दिक्कतके बात भऽ जाइ है हुआँ जाइमे अपना जिलामे अपना नजदीकमे है लेकिन नजदीकमे तनी जाइमे तनी टाइम लागि जाइ है जाहिमे एहिठिमा से अपना अपना घर से निकले तऽ हुआँ टाइम लागि जाइ है जाइमे समस्तीपुर ट्रेन पकड़ाएल तऽ तुरन्त चैल देलौं